हँ हेलो हम अराधना बाजि रहल छी हमरा किछु छुटि गेल अछि मँगाबय लए दही हमरा जे छै औडर कयने छै ओहिमे जोड़ि दियौ